प्रश्न अछि जखन बेसी दिन बाहर निकलै पड़ैत अछि तखन पौधाकेँ की करब आ ओहि सभक देखभालके करैत अछिे तऽ एहि विषयमे हम कहब जे हम गामसँ बेसी दिनक लेल बाहर नहि होइत छी हमरा जखन दूरदर्शन पर कोनो प्रोग्राम होइया चाहे मुजफ्फरपुर या पटना या आकाशवाणी दरभङ्गा से जखन कोनो सुचना अबैया तखने हम बाहर जाइ छी अथवा कॉलेज क कोनो काज से जाइ छी इन्वर्सिटी एक दू दिनक लेल गेलहुँ तऽ तखने गेलहुँ ताहिके लेल एहि बीचमे जे छै से हमर अनुज जे छथि ओहो बड़ा एहि बागवानीसँ से अभिरुचि रहै छनि करै के तऽ ओ ओकर से समुचित देखभाल भऽ जाइ छै आओर हमर जे छै बागवानी से लहलहाइत रहैत अछि आओर ओहिमे रङ्ग विरङ्गके फूल फल सभटा लगैत अछि आ ओकर विकास दिन प्रतिदिन भऽ रहल अछि इएह एहि तरहे हमर से काज चलैत अछि